मैं पैसे कमाने के लिए फोटोग्राफी और टेराकोटा का बिजनेस करता हूँ ये करियर मैंने इस लिए चुना इसका निर्णय इस लिए लिया क्योंकि मुझे बचपन से फोटोग्राफी का शौक़ था और मैं इसी फील्ड में जाना चाहता था और जिसकी मैंने पढ़ाई भी इसी फील्ड में की और आगे अपना करियर बनाया साथ ही साथ ये निर्णय मुझे आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है